छा मां होटल हरदासमल में फ़ोन कई आहे मां उल्हास नगर चौथे मां राजेश थो ॻाल्हायां मुंहिंजे घर में ईंदड़ सतीं ऑक्टोबर ते मुंहिंजी गुड़िया जो बर्डे आहे जंहिंमें मां सोचियो आहे त पंहिंजा कुझु मिट माइट घुराइ सुठे नमूने मां हुननि जो आदर भाव कयां त मां हुननि जे मूंखे लॻभॻि पंजाहु ॼणनि जी रोटी तव्हांखां कराइणी आहे रोटीअ में मां तव्हांखे वराईटियूं ॿुधायां थो जेके जेके मूंखे खपनि चांवर त ॾिसो कॉमन आहिनि जीरा राइस दाल पनीर जी भाॼी हिकु तरियलु भाॼी बि हुजे गॾो गॾु ॼमूं ॾही वड़ो पापड़ सेलैड ऐं खटाइण त ईंदा ई आहिनि गॾो गॾु कोकी बि हुजे त सुठी लॻंदी ऐं इनसां गॾु रोटी खां अॻु जीअं रोटीअ जो जीअं टाइम आहे राति जो नवे बजे बर्डे पार्टीअ जो अरेंजमेंट कयो वियो आहे पर नवनि जा साढी नव थी था वञनि त साढी नवें ताईं रोटी तव्हां मूंखे पंजाहु माण्हुनि जी पहुचाइण जी कृपा कजो त जीअं टाइम ते मां रोटीअ जो आरंभ करे सघां उन्हनि महिमाननि जो आदर भाव करे सघां रोटी खाराइण खां अॻु मां चाहियां पियो त कुझु स्नैक्स जो बि इंतिज़ामु मां कयां त मूंखे सुठो लॻंदो जीअं अचणि सां हुननि खे बि कुझु लॻे हां भाई साम्हू वारे असांखे वैलकम करण में काई बि कसरु न छॾी त मुंहिंजो तव्हांखे इहो अर्ज़ु आहे त पनीर टिका गॾो गॾु पाणी पूरी बि शुरू थी वञे अचण सां जीअं हू कुझु खाई करे पोइ बर्डे जो केक कटे बर्डे जी रसम अदा करे पोइ रोटी खाई करे मथां आइस्क्रीम बि गॾु हुननि खे मिली वञे त सोने पे सुहागा थी वेंदो त तव्हां मूंखे ॿुधायो त इनजो तव्हां टोटल अमाउंट हिक प्लेट जो घणो जोड़े करे मूंखा वठंदव सौ सठ रुपया न न सौ सठ त घणा आहिनि छाकाणि त तव्हां मुंहिंजे कंहिं मिट माइट जे घर इहा ई थाली सौ चालीअ रुपए में पंजुवीह माण्हुनि जी करे ॾिनी हुई पर मां सोचियो पंजुवीह ॼणनि जो तइदादु तमामु घटि आहे हिनजे करे शायदि तव्हां सौ सठ पड़ता आहिनि पर महिरबानी करे सौ चालीअ वरिता आहिनि उनखां पर मूंखे तव्हां सौ सठ था ॿुधायो त मूंखे त मां त वधीक तइदादु में करे रहियो आहियां त कुझु डिस्काउंट मूंखे ॾियो डिस्काउंट माना बसि तव्हां ॾेढु सौ रुपए मुंहिंजी इहा हिक थालीअ जे हिसाब सां मां रकमु जोड़े तव्हां मूंखे सतीं ऑक्टोबरु ते साढी नवें ताईं पहुचाइण जी कृपा कयो मां रकमु तव्हांखें तव्हांजे टाइम ते पहुचाइ छॾींदुसि धन्यवाद